जी हाँ मुझे कई बार ऐसे डेडलाइन और लक्ष्य भी दिए गए जिन्हें प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी मैंने इस प्रकार के कार्य को बहुत भली भाँति संभाला और समय पर पूरा भी किया मुझे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट दिया गया उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत कम समय दिया गया उसके लिए मैंने रात दिन बहुत कठिन प्रयास और मेहनत किया और मैंने उसमें सभी तरह से मेरी कार्य को बखूबी और अच्छे तरीके से संभाला उसको मैंने दोस्तों की सहायता से समय पर पूरा भी किया अतः कोई भी लक्ष्य हो कितना भी बड़ा हो हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए वेह बहुत जल्दी ही आसान और प्राप्त हो जाता है